आसामनि जारिमिनाव ओंथि गोनां बिफाव लानाय मुंदांखा सुबुं एबा दैदेनगिरिफोरनि सोमोन्दै आङो मिथिया नाथाय जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आङो मिथिगौ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जेरै कालिचरन ब्रह्म बिथाङा सासे दैदेनगिरि जोंनि बर' हारिखौ गोदोसोनाय हारिनिफ्राय गोजौआव लाबोनो थाखाय जोंनि हारिया गोमालांनायनि लामायाव सफैबायमोन बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बियो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गिबियावनो ब्रह्म समाजखौ गायसनफैनानै बियो ब्रह्म ब्रह्मनि मुङैनो गोबां ब्रह्म स्कुलफोरखौ गायसनदों आरो बियो ब्रह्म धोरोमजों लोगोसे समाज फोसाबनाय जोंनि गामियाव गोदोसोनानै जौ जुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ गोजौ फारसे बोखांनानै लांनो थाखाय बियो गोबां समाजारि हाबाफोरखौ मावदों बियो दिनैसिमाव जों थैनानै थांब्लाबो जोंनि गोसोयाव गोथाङै महरै दङ मानोना बिनि मावनानै गालांनाय हाबाफोरा दिनैसिमबो गोसोखां जाबाय थायो जोंजों रायखांजाबाय थायो बिथांनि जारिमिनखौ फरायब्लाबो फरायजोबनो हाया बिथांनि मावनानै गालांनाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावनानै होलांनाय खामानिफोरखौ जोङो बुंनानै खुगानि रावजों बुंजोबनो हाया बिथाङा बेबायदि गोबां जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव खामानि मावनानै होलांदों बेबायदिनो जोंनि बर' हारिखौ आरो जोंनि बर' रावखौ गोजौ थाखोसिम जौखोलांनो थाखाय गोजौ मासियाव आगान सुरहोलांनो थाखाय जोंनि मानाव गेदेर लिरगिरिफोर जेरै मन'रन्जन लाहारि मदाराम ब्रह्म बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय गोबां खन्थाइ रायथाइ सल' सल'मा सुंद' सल' हिसट्रिफोर लिरनानै जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे लाबोदों आरो फरायनांगौ उन जोलैया मिथिलांनांगौ बेफोरबायदि हाबाखौ बेफोरबायदि आयदाखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना जोंनि थाखाय गोबां रायथाइ खन्थाइ सल' सल'मा सुंद' सल'फोर लिरनानै जोंनि सायाव गोबां समाजारि हाबा मावनानै गालांदों आरो बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय फरायनाय सोलोंथाइ आयदायाव गोबां जौगानायनि राहा लामा होलांनायनि लोगोसे बिथांमोना समाज जौगानाय हारि जौगानाय जोंनि हादरनि सिङाव थानाय बर' हारिया जे फिसा हारि दिनै बे हारिखौ गोजौ फारसे बोखोलांनो थाखाय गामि ओनसोलाव गोदोसोनानै थानाय जौ जुवाजों गेलेनानै गफबनानै थानाय बर' लाइमोनफोरखौ बोखांनो थाखाय गोबां गामियारि हाबाफोरखौ मावदों गामि जौगानायनि हाबाफोरखौ मावनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां खामानि मावनानै होलांदों बेबायदिनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बर'नि बिफा होननानै बुङो बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बियो राजखान्थियारि हिसाबै समाजारि हिसाबै गोबां नांदों बेनि थाखायनो जोङो बर'नि बिफा होननानै जायखौ जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां मानाव गेदेर बिथांखौ जोङो बुंनाय जायो बे बायदिनो बिथाङाबो जोंनि हारि जौगाखांनायनि थाखाय जोंनि हारिया गोजौ फारसे गुबुन हारिफोरजों समान जायगायाव समान आवथायाव समानै गाखोफानो मोन्नायनि थाखाय गोबां गोबाङैनो जोंनि थाखाय बिथाङा मावनानै गालांदों बिथाङा जोंनि थाखाय गोबां राजनिथिफोरनि गेजेरावबो नांलाय खमलायनि गेजेरजोंब्लाबो बिथाङा सौसिलांनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा खाफाल गाज्रि हिसाबै बुंजायो अबथिरा जिउ गोमानानै थांनानै अब्लाबो जोंनि हारिनि थाखाय बिथाङा गोबाङैनो खामानिफोरखौ मावनानै होलांदों बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङ जाय बिथांमोना गोबां रायथाइ खन्थाइ लिरनानै सल' सल'मा सुंद' सल' फावथाइफोर लिरनानै जोंनि गोमानानै थानाय हारिखौ बेफोर सल'फोरनि गेजेरजों गोजौ फारसे दिखांनानै लाबोनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो बेबायदिनो जोङो मुंफोरखौ मख'नानै बुंजोबनो हाया जोङो गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां लिरगिरि बिथांमोना जोंनो गोबां गोहोम होलांदों जोङो बिखौ मोन्नो हायो